ہاں ڈرائیور صاحب ہم پہنچ گئے ہیں اپنے مقام پہ اب بتائیے کرایہ کتنا ہُوا اور کرایہ تو کیش تو ہے نہیں تو اِس لیے یُو پی آئی بتائیے فونپے پے ٹی ایم ہو یا گوگل پے ہو کوئی بھی چلے گا آپ نمبر بھی دے سکتے ہیں اِسے بھی ہم کر سکتے ہیں لیکن کیش نہیں ہے اِس لیے یُو پی آئی ہی کرنا ہے آپ اپنا بتا دیجئے نمبر یا یُو پی آئی کا کوئی بھی ہے پے ٹی ایم ہیں گوگل ہے اس کو بتائیے ہم اُسی سے ہی کریں گے نہیں تو ادر وائز چوائس نہیں ہے ہمارے پاس کیش ہے ہی نہیں تو کیسے کر سکتے ہیں